ہیلو میں سویگی کسٹمر کیئر سرویسیس سے بات کر رہا ہوں میں ہوں کاظم رضوی اور میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے یہاں سے کچھ سامان آن لائن فروخت آن لائن خریدا تھا اور اپنے کارٹ میں شامل کیا تھا جس میں چکن مسالہ بریانی اور دو رسگلے اس کے علاوہ ایک تھمسپ کی بوتل

ایک میگی نوڈل شامل ہے لیکن اب جا کر میں نے یہ فیصلہ اپنا بدلنا چاہتا ہوں اور ان چیزوں کو میں خریدنا نہیں چاہتا لہٰذا یہی تین چاروں پانچوں چیزیں جن کے میں نے نام لیے برائے کرم برائے مہربانی یہ میرے کارٹ سے ہٹا دیں ریمو کر دیں اور میرا آڈر کینسل کر دیں شکریہ